पेन्टिंग करऽ के दौरान जे अछि से अहाँके किछु किछु महत्वपूर्ण औजार होइया जाहिसे कि पेन्टिंग नीक मतलब उभैर कऽ अहाँ के सामने अबैया जाहिसे कि अहाँके औजार मे भऽ गेल शेडिंग करऽ के लेल आओर बाल बनाबऽ के लेल आओर जे भी होइया अहाँके ओहिमे हाईलाइट करऽ के लेल ओकर जे हय से शार्प जे होइया से शार्पनेस बढ़ाबऽ के लेल अहाँके अलग अलग पेंसिल के ब्रश के आवश्यकता पड़ैया जाहिमे ब्रांडेड तऽ हमरा क्षेत्र मे एहेन नहि अछि लोकल औजार सब अछि जइ से कि पेन्टिंग कैर कऽ आ नीक बना लै छी छवि सब जाहिमे हमरा अबैया जाहि से कि हम लोकल औजार से भी ब्रश होइय से पेन्टिंग ब्रश से आओर कागजी होइया आओर शेडिंग करऽ वाला अलग पेंसिल अबैया ओहिसे हम नीक छवि तैयार करि सकै छी आ हम अहाँके बता दू कि ब्रांडेड ब्रश मे जे होइया से बड़का बड़का पेंटर सब उपयोग करै छथिन हमरा क्षेत्र मे तऽ अभी उपलब्ध नहि अछि